ہاں میں نے بچپن میں بہت سے ایسے شاعری اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میرے ایک دوست کو ایک شاعری اتنی پسند آ گئی کہ وہ آج بھی اپنے گھر پہ اسے بہت بڑے فریم میں لگا کر رکھ رکھا ہے کیوں کہ وہ تھی میرے دل سے لکھی ہوئی جو اپنے ہمارے دوستی کے نام پہ میرا ایک ایسا سچا دوست تھا وہ وہ ایک واحد ایسا شخص تھا جو مجھے پریشانی میں پہچانتا تھا میں خوش رہا تو بھی پہچانتا تھا میرے چہرے سے